ہندوستان ایک بہت ہی بڑا ملک ہے یہاں مختلف قسم كے لوگ بستے ہیں اور ہر ایک كا اپنا اپنا الگ كھانا اور ڈش ہے یوں تو ہندوستان میں بہت ساری چیزیں جو لوگ اكثر كھاتے ہیں ان میں سے دال چاول سبزی اور اسی طریقے سے گوشت وغیرہ ہے جو كثرت سے لوگ ہندوستان میں كھاتے ہیں بلكہ ہر مذہب اور ہر ذات اور برادری كے لوگ اسے شوق سے كھاتے ہیں اور یہاں بہت سارے مصالحے استعمال كیے جاتے ہیں جیسے ہلدی دھنیا اور اسی طرح سے دوسرے اور مصالحے پائے جاتے ہیں جو كثرت سے یہاں استعمال كیے جاتے ہیں اور ان كو بیچا اور خریدا جاتا ہے